राजस्थान में घणेई पंथ ऐं संप्रदाय आहिनि हिंदू धर्म में बि घणेई संप्रदाय आहिनि ऐं हिन जे अलावा राजस्थान में जैनयुनि में बि घणेई मंदिर आहिनि पंथ आहिनि ऐं सिखनि जा गुरुद्वारा आहिनि ऐं जेके बि इहे धार्मिक मंदिर आहिनि गुरुद्वारा आहिनि जैनयुनि जा मंदिर आहिनि इहे हाणे लॻभॻि लॻभॻि हर कंहिं ट्रस्ट जे पारां उन्हनि में चिकत्सा सां संबधित हॉस्पिटल सां संबधित दवाउनि सां संबधित डॉक्टरनि जा कैम्प लॻाए रहंदा आहिनि उहे घणेई संस्थाऊ जेके आहिनि ट्स्ट जेके आहिनि धार्मिक ट्र्स्ट जेके आहिनि उहे डॉक्टरनि सां कैम्प लॻाराए करे मरीजनि खे दवाऊं ॾींदा आहिनि उन जा ऑपरेशन कराईंदा आहिनि त धर्म जे लिहाज़ सां ॾिसजे त हीअ घणेई ग़रीबनि जी मदद कंदो आहे उनजे दवाऊं ॾेयारे करे उनजे कंहिंजी डिलीवरी थींदी आहे माई जी उनजी हैल्प कंदा आहिनि ऐं न केवल दवाऊं ऐं इलाज़ सां संबधित उन्हनि जे अगरि ॾिसजे त कंहिंजे घर में कॾहिं को ॿार थींदो आहे त हुन जी मदद करण थियो या कंहिंजे धीअ जी शादी कराइणी आहे उन वटि पैसो घटि हुजे त हीअ घणेई संस्थाऊं आहिनि उन जी ॾाढी मदद कंदियूं आहिनि ऐं घणेई कमु कंदी आहिनि त हीअ जेको धर्म चवंदा आहिनि की पाण खे सुठो कोन्हे त हीअ त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त हिन धार्मिक विचारधारा वारा माण्हू हिन प्रकार जी मदद कंदा आहिनि माण्हूनि जी ऐं कंहिंजो घर संवरी थो वञे कंहिंजो कमु थी थो वञे त हीअ सभु सुठे धार्मिक विचारधारा सां ई संभव थो थिए ऐं हिनजे अलावा घणेई मंदिर ऐं जैन धर्म वारा बि घणेई योगा जी क्लासिस लॻाराईंदा आहिनि त हू योगा जी क्लास सां उनजो कंहिं माण्हू जो अधात्मिक विकासु थींदो आहे त हीअ जेके ॻाल्हियूं थियन थी डे बाए डे पाण वधनि पियूं त हिनजो ॾाढो सुठो पोज़ीटिव विचारधारा असांखे मिले पियो ऐं जेके उपचार मिलनि था मैडिकली मिलनि पिया या योग द्वारा मिलनि पिया या उन्हनि खे एनर्जी खे कीअं वधाइणी आहे उन शइ त ही जेके पंहिंजा मंदिर आहिनि ट्र्स्ट आहिनि ऐं सिंधी ट्र्स्ट आहिनि हीअ कनि पिया हिन दिशा में सेवा ॾेयनि था माण्हुनि खे ऐं उनजो सुठो लाभ मिले पियो